चडश्या गोंयकारांक आपलो जो वेकेशन टायम म्हणा किंवां एक दीस तांकां हॉलिडे कामारसून खूब तणाव जावन एक दोन दीस तांकां हॉलिडे मेळटा किंवां आमचो आयतार म्हणा येता तेन्ना सदांच अशें आमकां एक स्वताक टायम मेळपा खातीर स्वताच्या मनाक शांती मेळपा खातीर किंवां आमचे फेमिली वांगडा बरीशी शॉर्ट ट्रीप करपा खातीर किंवां वान डे ट्रीप म्हणा आमी सदांच एक बरेशें लॉकेशन जेन्ना आमचें सट्ट करून मनांत गोंयकारांक येता तें म्हणटात तें एक बीच अशें आमकां खबरूच आसा की गोंयां ची एक स्पेशेलिटी म्हणटा ती आमची बीच खूब ट्यूरिस्ट भायरसून स्पेशली गोंयांत येता बीचार सो आमचें गोंयकारांक सुद्दां एक अशी भायर वचून समुद्रार वचून पिक्नीक करपाची अशी एक गरज पडना बिकोझ आमचो एक गोवाच एक खास आसा एक समुद्रां खातीर सो केन्नाय असो फेमिली टायम स्पेन्ड करपाचो म्हण कोणाचो बर्थडे म्हण किंवां आमकां एक आमची एक इवनींग टायम म्हणा किंवां एक सन्डे म्हणा बरो वचून बीचार बसून स्पेन्ड करपाचो तसोच थोड्यांक अशें क्लब आसा थोड्यांक धेन रॅस्टुरंटान वचून बरे जेवले की म्हणटा आपलो फ्री टायम बरो इन्जॉय जालो अशें दिसता थोड्यांक गार्डनांत वचून बसूंक आवडटा तशेंच आमच्या गोंयांत खूब तरांचीं बरीं बरीं अशीं गार्डन्स जाल्लीं आसा तशेंच थोड्या लोकांक बीचार तशेंच गार्डनांत किंवां रॅस्टुरंटांनी वचून बरें जेवचें थोड्यांक पिक्चरांय पळोवपाक खूब आवडटा जशे जाण्टे हा तांकां आतां नवीं नवीं तरांचीं पिक्चरां पळोवपाक आवडना पूण आतां आमचीं अशीं थोडीं पिक्चरां आसा मराठी पिक्चरां म्हणा किंवां एक बरें शिवाजी महाराज म्हणा कोण अशे हेंचीं नाटकां आसतात तीं पोवपाक बी अशीं खूब आवडटा तशीं थोड्यांक भायर सरपाक आवडना थोड्यांक कितें आसता की आपल्याक जेन्ना फ्री टायम मेळटा किंवां एक टायम स्वता खातीर असो जाय आसता तेन्ना थोडीं आपल्या घरांत रावून सुशेगाद बूक रिडींग करता किंवां थोडीं घराच रावून पिक्चरां पळयता सो वेग वेगळ्या लोकांक वेग वेगळ्या तरां भशेन आपलो टायम स्पेन्ड करपाक आवडटा जसो आपणाक स्वता जाय तसो टायम स्पेन्ड करपाक आवडटा आतां म्हज्या तरेन म्हाका विचारलें जाल्यार म्हाका एक स्वताक बीचार वचून थंय बसचें किंवां एक सनसेट पळोवचो अशें म्हज्या तरेन म्हाका खूब आवडटा केन्ना म्हाका वेकेशन मेळटा किंवां एक हॉलिडे आसता तेन्ना हांव सदांच एक केन्ना ना केन्ना पोसिबल आसा तेन्ना बीचार वचून बसचें ना जाल्यार भायर खंय सरपाक मेळना जाल्यार एक खंयचें बरें बूक वाचचें ना जाल्यार स्वताकूच अशें एक कार्टून पळोवपाचें एक म्हणटा ती एक खूब उमेद आसा सो वेग वेगळ्या लोकांक वेगळ्या वेगळ्या तरांचे गोंयच्या लोकांक आपलो जो लिज्यर टायम म्हणा किंवां एक शॉर्ट वेकेशन म्हणा किंवां एक सन्डे म्हणा किंवां एक फूल विकॅंड अॅन्ड आसता तेन्ना किंवां जेन्ना एक हॉलिडे आसा ही खूब एक व्हडली गजाल थोड्या लोकांक आपल्या कुळागरांत म्हणा किंवां आपल्या गांवांत वचून जे कोण सिटीन रावता तेन्ना तांचो गांव लागींच आसता एक समज एक दोन वरांच्या भितर आसा जाल्यार लोकांक आपल्या गांवांत वचून तो टायम स्पेन्ड करपाक खूब आवडटा झाडां आसता खूब अशे तांच्या भितर परिसरांत किंवां तेंचें गार्डन आसता व्हडलें व्हडलें सो थंय वचून टायम स्पेन्ड करप अशी खुबश्या तरेनी लोकांक वेगळ्या वेगळ्या तरेन आपलो टायम स्पेन्ड करपाक जाय असो आसता